औ दङ जोंना बोरमा बेदरखौ जाया गोबावजों खनसेल' जायो बे बोरमाखौहाय जाबा जोङो गोबां मस्ला मस्लि बिदिनो दुन्दिया बुरजायै होनांगौ आरोना जाहाथे बे बेदरा खारा जों सामब्रामफोरखौहाय एसे बुरजा होनांगौ जाहाथे बे बेदरावहाय गोथाव जायो गोदै जायो बोरमा बेदरावहाय गोथाव जायो बोरमा बेदराव जों गोबां बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौहाय बुरजायै होनांगौ आरोमा जाहाथे बे बेदराहाय गोथाव जायो टेस्टि जायो बेनिखायनो बोरमा बेदरावहाय गोबां बिदिनो मस्ला मस्लिखौहाय बुरजा होयो आरो बेनोसै